मां पंद्रनि मिंटनि ताईं ध्यानु करे सघंदी आहियां ध्यानु करण महिल अलॻि अलॻि कठिनायूं ईंदियूं आहिनि थोरो टाइम प्रैक्टिस करणी पवंदी आहे जेके माण्हू नओं नओं ध्यानु कंदा आहिनि उननि खे तकलीफ़ू ईंदियूं आहिनि मूंखे बि कॾहिं कॾहिं थोरियूं तकलीफ़ू ईंदियूं आहिनि ध्यानु करण महिल पंहिंजा दुख यादि ईंदा आहिनि या जेको असांखे वणंदो आहे उनजे बारे में ध्यानु ईंदो आहे अगरि असांजो पेटु ठीकु न आहे त एसीडिटी बि थींदी आहे उनजे करे बि ध्यानु घटि लॻंदो आहे हिन करे ब्रह्माकुमारीज़ चवंदा आहिनि के असांखे थूम बसरि नॉन वेज न खाइणु खपे छो त उन सां पेट में तकलीफ़ थींदी आहे ध्यानु न लॻंदो आहे एसीडिटी थींदी आहे ध्यानु करण महिल कंहिं कंहिंखे निंड बि ईंदी आहे